कार्यस्थल परक टकराव जे होइ छै से एकटा कठिन परिस्थितिकेँ जन्म दै छै कार्यस्थल पर लोक जतेक प्रसन्न रहैया ओहि प्रसन्नतामे जतेक कार्य बढ़ि पबै छै आगू से यदि ओकर मुड ऑफ छै तऽ ओ अहाँकेँ कार्य सुगमतासँ नहि सम्पादित भऽ पबै छै आब ओहि कठिन परिस्थितिकेँ अहींँकेँ तऽ सम्हारवाके अछि तऽ ओहिके लेल सभसॅं नीक छै जे ओहि व्यक्ति जे व्यक्तिसँ अहाँकेँ टकराव भऽ गेल अछि ओकरा तुरत हैण्डशेक करु आ कहू चलू दोस्त पहिले हमसभ चाह पीब ली सङ्गे सङ्ग हँसि ली तकर बाद आएब तऽ खुब लड़ाई करब जतेक मन हुए हमरा सॅं लड़ि लेब अहाँ अखन चलू अखन हम चाह पियब आ सङ्गे सङ्ग बतियाएब एहिसँ की होइ छै तऽ जतेक काल तक अहाँके सङ्ग ओ चाहके दोकान तक जेताह चाह पीताह ओतयसॅं घुरि कऽ औताह ताबे तक हुनक जे तामस अहाँ पर क्रोध सभ किछु पार आओर अहाँ काज खुब नीक ढ़ंगसँ सरकऽ लागत